ہیلو گڈ مارننگ سر سر میں سرفراز بات کر رہا ہوں سر میں نے پانچ منٹ پہلے بٹلہ ہاؤس سے نئی دلی جانے کے لیے ایک ٹیکسی بک کی تھی اور وہ دکھا رہا تھا کہ پانچ منٹ کے اندر میری لوکیشن میں پہنچ جائے گا لیکن ابھی بیس منٹ بیت چکے ہیں ابھی تک نہیں آیا اور میری ٹرین جلدی چھوٹنے والی ہے میں کیا کروں سر مجھے تو اب ٹیکسی کینسل کرنی پڑے گی اب سر یہ کیجیے کہ میں دوسری ٹیکسی ڈھونڈ لیتا ہوں آپ اس کو کینسل کر دیجیے اور سر میں نے سنا تھا کہ آپ کے یہاں کا پروسیس آپ کے یہاں کا جو ٹیکسی سروسز ہے بہت اچھی رہتی ہیں لیکن اتنی لیٹ ہو گئی کہ بیس منٹ پانچ منٹ کہنے کے بعد بیس منٹ کے بعد تک نہیں آئی اور مجھے جلدی نکلنا ہے میں کیسے کیا کروں سر ٹھیک ہے سر اب کینسل کر دیجیے میں یوبر یوبر ٹیکسی بک کر لیتا ہوں اوکے سر تھینک یو